हॅलो हां संतोश म्हाका कॅब बूक करपाक जाय आसले रे गाडी अवेलेबल आसा एक चार पांच लोक जातले अशें पणजे वचपाक जाय आसलें एक अर्द वरा भितूर कोण असो लागीं आसा जाल्यार ताका धाड सो बेगीन पावतलो न्हू सो बेगीन भायर सरपाक गावतलें मातशें फोन करून सांग आं बरें